بچپن کی یادیں عموماً معصومیت اور خوشی سے بھر پور ہوتی ہیں وہ وقت جب کھیلنا دوستوں کے ساتھ وقت گذارنا اور نئے چیزوں کو جاننا ایک بے فکر اور خوشی بھرا وقت ہوتا ہے اور بچپن کی یادیں عموماً دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے جوکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتے ہیں ان دوستوں کے ساتھ گزری مشکلات اور خوشیوں کی یادیں مماثل ہوتی ہیں اسی طرح بچپن کی یادوں سے سادگی بے فکری اور مسکراہٹ ہوتی ہے افراد اس وقت کو خوشی سے یاد کرتے ہیں جب زندگی کی پیچدگیوں سے بچھڑا ہوتا ہے اب بچپن میں نئی چیزوں کی طلب کی جاتی ہے اور دینا کو جاننے کی شوقینی ہوتے ہیں یہ نئے تجربات اور معلومات کا حصول کا وقت ہوتا ہے جو ہم بڑھ کر یاد کرتے ہیں بچپن میں خوابوں کی دنیا بنتی ہے جن میں خوابوں کی حقیقت سے بھرپور دنیا میں وقت گذارنے کی آزادی ہوتی ہے اسی طرح بچپن کی یادیں آپ کے والدین کی تربیت اخلاقیات اور عقائد کی تشکیل کرتی ہیں اور بچپن کی زندگی میں کچھ بھی ممکن ہوتا ہے اور وہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے نہیں نظر آتے ان کی پیاری اور معصومیت بھری نظریں یادوں کی خوشی پیدا کرتے ہیں بچپن کی یادوں کی اہمیت اور قیمتی ہوتی ہے اور ان کی خوشیوں اور سادگی کا احاساس زندگی کے مختلف مراحل میں بھی لوگوں کو خوشی دینے کا ذریعہ بنتا ہے